ہندوستان کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے یہ ہندوستان کے کھانے کی بات ہی کچھ الگ ہے اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں آپ نانویج ویج ہر طریقے کے کھانا کھا سکتے ہیں آپ نانویج میں جیسے آپ کا چکن ہو گیا فش ہو گیا مٹن ہو گیا یہ سب آپ کھا سکتے ہیں ویج میں بہت سارے آپشن ہو تے ہیں آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں یہاں ہم یہاں کے مسالے کی اگر بات کریں تو یہاں کے یہاں کا جو مسالہ ہے وہ آل اور ورلڈ میں امپورٹ کیا جاتا ہے ہاں اور انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ بنا مسالے کے کچھ نہیں کھاتے ہیں کیونکہ اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کھانے میں مسالہ نہ ہو تو اس کا ذائقہ ہی نہیں ملتا ہے تو ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ مسالہ کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں